हैलो जी नमस्कार जी कैब कैब आह्ले बोल्ला दे ते में कैब करनी ही अस बजारै दा बोल्ला दे ते असें सांबा डिस्ट्रिक्ट जाना ऐ ते किन्ना किराया भाड़ा होग नेईं नेईं भइया एह् बड़ा मता ऐ थोह्ड़ा घट्ट करो नेईं नेईं भइया एह् बड़ा ऐ चलो तां बी बड़ा किराया थोह्ड़ा घट्ट करी लैओ ऐहीं इत्थें धोड़ी जाना ना नेईं ओह् गल्ल ते थुआढ़ी ठीक ऐ पर थोह्ड़ा मता गै किराया थोह्ड़ा घट्ट करो आं अं ठीक ऐ सर फिर जित्थुं जित्थुं तक तुस स्हानू छडगे चुक्की ओड़गे बापस ठीक ऐ ठीक